हैलो पंजाब दि ढाबा मां ज्योति थी ॻाल्हायां मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुओ त मां तव्हांखे मिठो चवणु भुलिजी वियमि सो हाणे मिठो मिठे में तव्हां वटि गुलाब जामुन आहिनि हुजनि त ॾह ॿारहं ॿारहं खनि पैक करे ॾिजो ऐं ॿियों मिठे में तव्हां गजरुनि जो सीरो हुजे त उहो ॾियो ऐं ॿियो बि हुजे अगरि सीरो न थी सघे त तव्हां मूंखे आइस्क्रीम ॾेई सघंदा अगरि आइस्क्रीम पहुचाए त तव्हांजो माण्हू घरु अचे मां तव्हांखे एड्रेस लिखायां थी नक्षत्र हाइट्स ए वन जीरो सिक्स त तव्हां उते तव्हांजो माण्हू मोकिले मां उनखे पैसा ॾेई छॾींदमि त तां जल्द जल्द माण्हूअ हथां मोकिलियो हीउ मुंहिंजो ऑडर तव्हां लिखी रखो